हॅलो हॅलो

हा काडटा आमी हेतून माणाचो रोस काडटा हय आमी काडटा आं आमी अशे करून काडटाय काजू सांगून तुरमणां हाडटाय मागीर ती एक आसता ती एक दीस हाडटा आनी घालता तुरमणां मागीर ती तुरमणां बी उरता पळय त्यो काडटा आनी मागीर तुरमणां आसा तीं धाडायता आनी ताचे वयल्यान ती सगळी चबड एकठांय करतात पिशव्यां भरता मागीर फातर दवरता फातर दवरले म्हणटकीर तो रोस हा तो सगळे हे जाता दुसरे बादल्या घालता ना आयदना घालताय आमी मागीर आमी ना मागीर लास्ट येता पळय तो दवरता निरो बाटल्या घालून हय ना ना सोरो आसना तितून दुसरे म्हणल्यार माडाचे आमी एक काडटात लोकां वखदां जाय पडटा म्हणून तितून सोरो आसना तो मात्सो कडक आसता तो वखदां जाय पडटा तेका लागून तो मात्सो कडक आसता तो चड बी पिवपा जायना चड पिल्यार तो लागता तसले आमी काडना पूण द्राक्षा बी हांगा रोवनाय न्हू सो काडना आ मागीर तूं यो आमचे हांगा पळोवपाक हय हांव व्हरतले आमचे हांगा पळय कोण कोण रोस काडटा पळय तेमकां तेंगे थंय सगळ्या व्हरून हाडटा तुका हांव पळोवपा खातीर हय हय बऱ्या पडटा

केन्नाय यो तुका जाय तेन्ना यो येवपाचे आनी मात्शे म्हाका पयलीं फोन कर आं अशे जाता आं केन्ना येवपा ते म्हाका पयलीं सांग आं बरें